भारताव गोबां फालांगियारिफोर दारिमिनफोर आरो दैदेनगिरिफोर दं जाय भारतखौ बिरोंदामिन सोलोंथाइ रंजाथाइ फालांगि आरो रोगाथाय बायदि बिथिंफोराव गोबां रोखोमै सोलायनाय लाबोबाय आं बिसोरनि गेजेराव रावखौबो सिनाया मानो होनोब्ला जोंनि क'क्राझार टाउनावबो गोबां सोलायनो हमबाय सिगांनिख्रुय गासैबो हान्थामेला दारिमिन दारिमिन गोबां सोलायबाय लोगोसे सोलायनायजों लोगोसे गोबां सुबिदाबो मोननो हाबाय